हैलो हैलो हमारे पास गोभी है पालक है बैंगन है बहुत सारी सब्ज़ी है पालक महँगी है बट मैम आपको सस्ती दे सकते हैं थोड़ा कम हो सकता है और और भी जैसे गोभी है बैंगन है यह सब सब्ज़ी है गोभी में गोभी यही है की अभी बहुत महँगा है लेकिन आपके लिए सस्ता कर सकते हैं थोड़े कम पैसे में दे सकते हैं आलू भी पच्चीस का चल रहा है आपके लिए बीस का हो जाएगा टमाटर से टमाटर से बहुत कुछ होता है टमाटर से बहुत सारी सब्ज़ी और इन सबमें बहुत सारे काम होते हैं बैंगन बैंगन तो भी बहुत कम मतलब यह हो रहा है जिन बहुत महँगा भी है बहुत से यह बहुत से खेतों में नहीं है बहुत कम जगह पर रोपा गया इस कारण बहुत महँगा है गिरा तो अभी पचास रुपये किलो है और सब सब्ज़ी जैसे परवल हो गया भिंडी हो गया यह सब सब्ज़ी अभी चालीस है पचास है ऐसे है सब्ज़ी सब लेकिन आपके लिए बहुत कम से कम दाम में लग जाएँगे अब सब्ज़ी बहुत महँगा है अभी क्योंकि मौसम की वजह से मोदम मौसम में भी बहुत यये चल रहा है मौसम बहुत चेंज हो गया इसी कारण सब्ज़ी बहुत महँगी है अभी प्याज़ प्याज़ तो पच्चीस का किलो चल रहा है बाज़ार में हम आपके लिए बहुत कम से कम इसमें में लगा देंगे और सब सब्ज़ी जैसे यह जैसे जैसे सेम हो गया करैला हो गया कद्दू हो गया सैम सैम अभी वही पचास रुपये किलो साठ का ऐसी है पर आपके लिए बहुत कम से कम और कम से कम दाम में लग जाएँगे